हाय निकील आयक रे म्हाजो फोन बॅलंस सोंपपाक पावला आनी म्हाका आतां सामकी अर्जंट एक मिटींग आसा ऑन फोन कॉल म्हाका प्लीज एक रिचार्ज कर रे फास्ट दोन णव णव चो कर वॉडाफोन कार्ड म्हाजें हांव मागीर पयशे दिता तुका रिचार्ज करून जात्रीत एक म्हाका मॅसेज घाल मातशें अर्जंट आसा कर हां